गांसे बिजाबखौ फरायनो ओरैनो सम नांगौ होननानै बुङोब्ला मानि मोनफ्रोमबो बिजाबाथ' एखे रोखोमनि नङा जोङो फरायनाय समावहाय बा आङो फरायनाय समावहाय जाय बिजाबखौ फरायगोन ना बे समाव सम मोनोब्ला बिदिनो एसे फरायबाय दोनथ'लायबाय आरो बिदिनो सम दिहुननानै सम मोनोब्ला बिदिनो फरायबाय ओरैनो सम लायो आरोखि बबावबा बिजाबफोरखौ जोङो बा आङो फरायनायाव दानमोनसेनिबो बारा लायो खिन्थु माखासे बिजाबफोर दङ जायफोरनाखि ओरै सल' सल'बिजाब बे सल' बिजाबा मानि बोरैबा गोसोयाव नांखांनाय फैयोब्ला बा मोजां मोनोब्ला मानि बिजाबा एसे माबायानो जाथों मानि एखमबा मानि सानसेनि गेजेरावनो फरायनानै फोजोबनो गोसो जायो आरोखि आरो फरायोबो जेरै सितरन्जन मोननि लिरनाय माखासे सल' लेखाफोर दंमोनना बेफोरखौ खिनथु दा बेबायदि आं फरायला आगोलाव एसे एसे फरायोमोन बिनि गेजेरावहाय आरो बे बिजाब फरायनाया समनि आंखाल जेरै नखर संसार जानायावथ' नोङो साफ्रामबो आनो फ्रि नङा अब्ला नोङो गोसो बायदि नोङो फरायनानै बिजाबखौ फोजोबनायाबो सम नांगौ आरोखि ओमफ्राय बिनि गेजेरावहायनो जेन'बा नैबेहाय मा होनो मोनलाय दानारि हाबथायारि माखासे बिजाब दं आर जोंना बुंनो थाङोब्ला नोगोरारि नङा गामि सिङाव थानाय गामि सिङाव रायजो जानाय नालाय जोङो बे दानारि बा हाबथायारि बिजाबफोरखौ जों फरायनो बा मोननो गोब्राब जायो आं ओंखायनो बेसेसकि आङो बेबायदि बिजाबफोरखौ फरायनाय जाया मालाबा मालाबा मोनफ्लाङोबा फरायबाय मोनाबाथ' मोना फरायथारनांगौ होननानै आङो साना आरोखि फराय गोसो जाब्ला मोनफ्लांबा फरायबाय गोसो गैयाबा बे खिनियावनो दोनो आरोखि दा मोनफ्रोमबो समावहाय मोनफ्रोमबो बिजाबखौनो एखे समाव बा एखे दिनाव फरायनानै जों मानो बे बिजाबखौ जों फोजोबनाया आंनि थाखाय सम्भब नङा सम लानानै समखौ दिहुननानै समखौ नायनानै सो फरायलांनाय जायो नालाय दा मानि गांसे बिजाबखौ फोजोबनायाव आंनि थाखाय सम नांगौ जायो